हेलो आर्यागो बाजि रहल छी हम कहलियै जे हमर कैब जे रहै आर्यागो के ओ हमर रहै नओ बजे सॅं एतऽ हमरा दरभंगा जायके छलए तऽ जहन हम नओ बजे एतऽ सँ की नाम छियै कैब रहै हमर तऽ ओ पहिले तऽ की नाम छियै दस बजे तक तऽ पौने दस बजे तक तऽ ओ अयबे केलाह आ ओकर बाद हमरा सँ कहला जे की नाम छियै हम तुरंत जे छै से ओतऽ तक पहुंचा देबै लेकिन ओतऽ हमर की नाम छियै फ्लाइट रहै बारह बजेकेँ तऽ हम की नाम छियै एतऽ तक पहुँचैत पहुँचैत लेट भए गेलै बहुत जादा आ हमरा फ्लाइट भी मिस भए गेलैय तऽ मेन रहै कि दिक्कत जे एकर गाड़ी चलबैक तरीका रहै ओ बहुत जादा अथी रहै बहुत धीरे चलबैत रहै तऽ ओहिमे की रहै कि हमरा पहुँचबाक रहै बारह बजे एतऽ हमरा साढ़े बारह बजे पहुँचेबे केलकै आ हमर फ्लाइट मिस भए गेलै एकटा आ एहेन एहेन बहुत घटना भेलैया आर्यागो साथ तऽ हम चाहै छियै कि एकर तऽ हम एक टाकाके भुगतान नहि करब आ हम एकरा पर की नाम छियै मामला दर्ज करब किएकि ई रोजकेँ रोजकेँ जे ई नाटक भए गेलैया आर्यागो के तऽ की नाम छियै ई नहि होयबाक चाही ई नहि होयबाक चाही बिल्कुल हम आहाँके एकटा टाका नहि देब एकर